हाँ आज कल हम बिजली पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हैं जैसे कि बिजली काे न मिलने पर बहुत सारे धंधे बंद हो जाते हैं जैसे उद्योग वा वातानुकूलित होटल रेस्टोरेन्ट में भी काम बंद हो जाते हैं बिजली से चलने वाली सभी मशीनें काम नहीं करती जैसे पानी की मोटर आइस फैक्ट्री आइस क्रीम फैक्ट्री और मीट प्लांट और इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं जैसे की अगर हम घर पर देखें तो हम बच्चे हम बच्चे अपना काम नहीं कर पाते हैं कुछ हमें ठंडी हवा भी नहीं मिल पाती है और इसके खूब सारे विकल्प भी हैं जैसे की सोलर प्लांट इन्वर्टर केंडल लैंप टॉर्च और हाँ हर जने के पास इन्वर्टर नहीं होता है लेकिन जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्टरीयाँ होती हैं वह भी अपनी सारी सारी फैक्ट्री इन्वर्टर के द्वारा नहीं चला सकती क्योंकि वरना उस पर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है जिससे की वह ज़्यादा समय तक काम नहीं करता हाँ आज कल बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में होते हैं इन्वर्टर मगर उससे आप अब कुछ ही चीज़ें चला सकते हैं जैसे की आप ए सी नहीं चला सकते उसपे वरना उसके ऊपर बहुत लोड पड़ता है जिससे कि हम वह ज़्यादा ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता